میرے یہاں تقریباً تمام مذاہب کے لوگ تمام دھرم کے لوگ رہتے ہیں بستے ہیں تو یہاں تقریباً تمام تہوار منائے جاتے ہیں جیسے کہ عید کرسمس سب سب منائے جاتے ہیں ہولی دیوالی سب طرح کے لوگ رہتے ہیں بستے ہیں تو سب طرح کی چیزیں یہاں منائی جاتی ہیں عید پہ مسلمان لوگ عید مناتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں سویاں بانٹتے ہیں اسی طرح کرسمس میں کرسمس لوگ سنٹا بناتے ہیں دیوالی میں پٹاخے وغیرہ سب پھوڑتے ہیں تو تمام مذہب کے یہاں ہمیں سب لوگ ایک ساتھ مل جل کر رہتے ہیں تو ہر مذہب کے لوگوں کو ہر طرح کے لوگوں کو ہر طرح کے تہواروں کو دیکھنے اور سننے ان میں جانے کا موقع ملتا ہے سب ایک دوسرے کے مذہبی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں اور جشن مناتے ہیں